भारत में शिक्षा जो महत्व इलाही सुठो आहे भई इलाही महत्व आहे भारत में शिक्षा जा तौरु तरीक़ा सुठा आहिनि ॿियनि देशनि मां ॿियनि देशनि खां भारत में शिक्षा जो महत्व इलाही आहे ऐं इलाही भाषाऊं सेखाई वेंदियूं आहिनि इंडिया में जीअं हिंदी थियो सिंधी थियो संस्कृत इंग्लिश पंजाबी गुजराती तमिल ई सभु भाषाऊं आहिनि जंहिंजा तौरु तरीक़ा हर भाषा जा अलॻि अलॻि आहिनि असांजे में सिंधी में बि इलाही कुझु सेखारींदा आहिनि सिंधी भाषा बि ॾाढी सुठी लॻनि सुठी सेखारींदा आहिनि ऐं हर भाषा में मतिलबु इलाही सुठो आहे इंडिया में सभिनि हिंदी में महत्व इलाही आहे चाहे हिंदी असांजी मात्रभाषा आहे ऐं हिंदी पूरी इंडिया में हलंदी आहे ऐं ॿी ॿी भाषाऊं आहिनि जंहिंसां मतिलबु इलाही माण्हू अलॻि अलॻि भाषा जा माण्हू अलॻि अलॻि भाषा जूं शिक्षा प्राप्त कंदा आहिनि हुन जा तौरु तरीक़ा हर कंहिंजा पंहिंजा पंहिंजा तौरु तरीक़ा आहिनि जंहिंसां हर कंहिंखें पंहिंजे हिसाब सां जीअं सुविधा जे हिसाब सां पंहिंजी भाषा जे हिसाब सां हूं पंहिंजी शिक्षा वठंदा आहिनि स्कूल में कॉलेज में अहिड़ा बि सुठी पढ़ाई थींदी आहे कोई दिक़त कोन्हे